हाथीअ जो कनि पिपल जो पन माण्हूअ जो मन कॾहिं स्थिर न रहंदो आहे सुञो कणो वॼे घणो हिकु हुजे बि न ॿियों वरी वधारे चवंदो मां कुझु आहियां वणा न वणा हंज खणा हिकु वणो कोन बि वरी साम्हू खाली जेको न वणंदो आहे उहो साम्हूं ईंदो आहे पर हाणे छा कर कंडे में गरदार निड़ीअ में निरंकार सखीअ में कुझु बि खाऊं था नॉन वेज खाए थो दवा जे रीत में त खाऊं था न पोइ कंडे में करतार निड़ीअ में निरंकार दवा जे हिसाब सां खाईंदा से त पोइ निरा निरंकार उन में बि वांधो न ईंदो आहे खाईंदा आहियूं त पोइ निड़ंदो न आहे